आदमीकेँ जे छै ने पक्षी जब आबै छै तऽ पक्षीके मारना नहि चाही पक्षी देखयमे बहुत सुन्दर लागै छै जेनाकि पक्षी भए गेलै मोर भए गेलै तोता भए गेलै मैना भए गेलै बगुला भए गेलै बगुलो भए गेलै मतलब बहुत तरहके पक्षी होइ छै देखयमे बहुत सुन्दर लागै छै पक्षीकेँ मारना नहि चाही पक्षी जब अङ्गनामे आबै छै तऽ ओकरा दाना देना चाही खाय लेल पानि कोनो कटोरीमे कोनो डिब्बामे देना चाही पीनाय लए पियै लए या तऽ कहीँ छतपर राखि देना चाही पानि डिब्बामे कटोरीमे कहीँ दाना भी छिड़िया कऽ राखि देना चाही दानामे जेना भए गेलै चाउर छिड़िया कऽ राखि देना चाही पक्षी तऽ चाउर बहुत अच्छासँ खाइ छै पक्षी चाउर खाइ छै धान भए गेलै धान भी खाइ छै मकइ भी खाइ छै पक्षी तऽ इएह लए कऽ जे छै ने पक्षीके मतलब हर चीज हर दाना खाइ छै मतलब बहुत तरहके पक्षी आबै छै अङ्गना घरमे दरवाजापर तऽ पक्षी देखैमे बहुत सुन्दर लागै छै पक्षीके जे छै ने मारना नहि चाही कोनो डिब्बामे कोनो कटोरीमे छतपर दरवाजापर आङ्गनमे हर जगह जे छै ने पानि जे छै ने थोड़ा थोड़ा राखि देना चाही ताकि पक्षी अयतै तऽ पक्षी पानि पीतै दाना भी छिड़िया देना चाही अङ्गना घरमे दरवाजापर छतपर कहीँ दाना दए देना चाही ताकि पक्षी अयतै तऽ पक्षी दाना खाए सकै छै पक्षी देखैमे बढ़िआँ लागै छै पक्षीकेँ मारना नहि चाही प् पक्षी आदमी जब देखै छै तऽ थोड़ा मन जे छै ने बढ़िआँ एकदम अच्छा फील आबै छै कि हँ पक्षी कितना सुन्दर लागै छै देखैमे इएह लागी जे छै ने पक्षीकेँ मारना नहि चाही हर इन्सानकेँ जे छै ने पक्षी के दाना देना चाही खाय लेल देना चाही या कोनो भी चीज छै यदि पक्षी आबि गेलै तऽ ओकरा खाय लेल देना चाही मारना नहि चाही भगाना नहि चाही पक्षीके ईसभ चीज नहि कर् नहि करना चाही ई लए कऽ जे छै ने पक्षी जब आबै छै तऽ पक्षीकेँ दाना देना चाही सभके घरमे मतलब सभके अपन अपन घरमे जे छै ने पक्षीके कटोरीमे या तऽ दाना दए देना चाही एक कटोरीमे पानि दए देना चाही ताकि पक्षी अयतै तऽ पीतै खाना खयतै दाना खयतै तऽ पक्षी सुरक्षित रहतै अच्छा रहतै बढ़िआँ रहतै पक्षी किएकि पक्षी जब रहै छै ने तऽ पक्षीके आवाज सुनयमे भी अच्छा लागै छै जब पक्षी आवाज करै छै ने तऽ सुनयमे बहुत अच्छा लागै छै इएह लए कऽ जे छै ने पक्षीके अङ्गना घरमे जब आबै छै तऽ पक्षीकेँ भगाना नहि चाही पक्षीकेँ मारना नहि चाही पक्षी पकड़ना नहि चाही पक्षी मतलब आदमियोसँ खेलै छै एक एक पक्षी एना होइ छै कि मतलब आदमीसँ भी खेलै छै जेनाकि मोर भए गेलै एक एक बगुला भी पक्षी मतलब एना होइ छै कि आदमीसँ खेलै छै बहुत तरहके पक्षी होइ छै जे आदमियोसँ खेलै छै इएह लए कऽ छै ने पक्षी जब आदमीसँ खेलै छै तऽ पक्षीकेँ मारना नहि चाही पक्षीके भी अन्दरमे आत्मा छै मतलब ओकरो भी साँस चलै छै ओहो मरै छै ओहो मतलब जनम लै छै इएह लए कऽ जे छै ने पक्षीके मारना नहि चाही पक्षी खाय लेल देना चाही दाना देना चाही पियै लेल पानि देना चाही इएह लए कऽ जे छै ने पक्षीकेँ मारना नहि चाही